डॉक्टर लोग इलाज करते हैं तो ओ घर हम इलाज तो करते हैं बा बांकी तो हम दवा मंगाते हैं बाहर से तो गरीब लोग को पैसा रहेगा तब ना करेंगे हाँ पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे करेगा आ वो सरकारी सरकारी में रहेगा तो सुविधा हरेक चीज़ का सुविधा रहेगी आ ऐसी तन रे पैसा रहेगा तब ना दवाई करेंगे आ पैसा नहीं तो क्या दवाई करेंगे बोलिये तो मर मर ही ना जाएंगे मेरा बीमारी है कि मेरा बीमारी है ऐसा कि ऐसे लिखते हैं कि जाओ तुम बाहरे से दवाई ले आओ तो हम दवाई नहीं ले पाए पैसा रहेगा तब ना दवाई डॉक्टर लोग हरेक जगह यही कहते हैं कि बाहरे से दवाई ले आओ ऐसा हो कि जब तबियत खराब होगा तो हम हम लोग को सुविधा देंगे हम सरकारी में हरेक चीज़ की दवा मिले मेरी बीमारी ऐसी है कि हर्ट का है कहते हैं कि जाओ बाहर से ले आओ बाँकी हम पैसा रहेगा तब ना पेट चलाएं भुक्खन मरती हूँ कि पेट चलाऊं कि अब दवाई लूँ इसीलिए हम दवाई नहीं कर पाते हैं डॉक्टर लोग कहते हैं कि लाओ ये बाहर से तो यहाँ उपलम्ब नहीं है कि हम दवाई ले सकूं इसीलिए हम क्या करूं टाइम इसलिए दवाई का दवाई बिना मरती हूँ मुझको दवाई कैसा होगा इसलिए मर जाएंगे ना होगा पैसा ना दवाई होगी इसीलिए मैं कहती हूँ कि दवाई सरकारी अस्पताल से मिली कि हमलोग को खर्चा चलो दवाई मिल जाएगी तो हम और हरेक के लिए दवाई मन की मिलेगी तो जी जाएंगे आ नहीं तो जिसको पैसा है वो दवाई करने कर लिया जे गरीब हैं हम गरीब हैं तो कैसे दवाई करें पेट चलाएं कि दवाई करें बताइए इसलिए हम नहीं दवाई के जाता हूँ बाहरी दवाई हमके डॉक्टर लिखता हूं तो हम कैसे करें बताइए पेट चलाएं कि हम दवाई करें इसलिए हमको दवाई नहीं मिलती है क्या करूं